परम्परागत तरीक़े से काग़ज़ काग़ज़ पर पेन से लिखना यानी यह सु यह जो है परम्परागत मतलब बहुत पहले से बुज़ुर्गों ने हमारे काग़ज़ पर क पेन से खट्ठा जो होता था पहले हमारे गाँव में खट्ठा बोलते थे खट्ठा को एक पेन की तरह बना करके उसमें स्याही लगा करके और उससे हम काग़ज़ पर लिखना शुरू करते थे उससे क्या होता था कि हमें अक्षर अच्छा और सु सुन्दर बने और उसी को खट्ठा से लिखते थे लिखते लिखते बच्चों को भी सिखाते थे हमारे गार्जियन और टीचर लोग कहते थे कि डेली तुम खट्ठे से दो पेज तीन पेज लिखकर लाना उस समय इंक और खट्ठा चलता था पेन पेंसिल नहीं था अब अभी वाला आने वाले समय में उस जब हटा तो हमारे पेन आ गया पेन से पेन से पेंसिल आया पेंसिल से फिर पेन हुआ अब जो है ऐसे हम पेन से लिखते हैं इग्जाम भी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको राइटिंग अच्छी हो हमारी सुन्दर अक्षर में लिखावट हो इसलिए हम लिखना पसन्द करते हैं और करेंगे और लिखने का जो है कि कहीं पर हमें किसी तरह लिखने के लिए कहें कुछ भी कहें तो हम उसको आसानी से लिख सकें

उसको सु सुधार सकते हैं अभ्यास भी कर सकते हैं इसलिए हमको लिखना बहुत अच्छा लग रहा है अब मोबाइल है कि मोबाइल है तो उसमें क्या है लिखा लिखाया अक्षर है वह एक छोटे बच्चे को भी कहेंगे कि बाबू यह दाब दो तो वह दाबेगा उसमें लिखा लिखाया है उसमें क्या हमको सुन्दर बनाना है और क्या ख़राब करना है लैपटॉप हो गया लैपटॉप में लिखा लिखाया होता है सब चीज़ केवल दबाना कुछ होता है उसको चलाने आना होता है लोग चलाएंगे सिश्टम चलाने आ जाएंगे वो सुन्दर बना बनाया अक्षर मिल जाएगा लेकिन काग़ज़ पर लिखने का तरीक़ा और प्रक्रिया बड़ी बेहतरीन होती है जिससे हर लोगों को लिखना ज़रूरी होता है और लिखने से लोगों को अक्षर राइटिंग बहुत सुन्दर होती है कहीं पर अगर जाते हैं हम पेन से लिखते हैं तो मालूम चलता है लोग बा आस पास के भी लोग कहते हैं कि नहीं यह बहुत अच्छा लिखते हैं जिससे हम पता कर देते हैं हमको तारीफ भी करते हैं और यह नहीं कहते हैं कि तुम लिखना नहीं जानते हो तो लिखने के लिए हमको लिख पेपर पर हेमशा लिखना बहुत ज़रूरी है बहुत इम्पोटेंट है क्योंकि एक ऐसा लिखावट हो जो लोग कहें कि नहीं तुम लिखते हो तो लिखने के लिए हमें बहुत अच्छा है काग़ज़ और पेन के लिए हम काम भी करते है तो हमें लिखना पड़ता है किसी तरह का काम करें तो हमको पैन और कोपी का आवश्यकता पड़ती है ऐसे हम लोग नया अभी का फैशन है कि लैपटॉप साथ सिश्टम हो गया है लेकिन पहले होता था कि पहले हम पेन और काग़ज़ का उपयोग करते थे उसी पर मेरी हाज़री लगी रहती थी उसी पर सारी प्रक्रिया होती थी जो पेन और पेंसिल करते थे उससे हमको सुन्दर लिखावट भी होती थी बच्चों को आज एग्जाम भी होता है तो उसमें पेन और पेंस काग़ज़ और पेन कअ उपयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन ऑफलाइन में होता है क्या हमेशा हमें काग़ज़ और पेन का उपयोग किया जाता है ऑफलाइन एग्जाम में काग़ज़ और पेन का उपयोग करते हैं जिसके लिए हमको लिखना अति आवश्यक है कि जितना हम लिखें दो पेज चार पेज डेली लिखें उससे मेरी सुन्दर राइटिंग बनेगी अच्छी अच्छी सुन्दर लिखावट होगी उसे हम कुछ सीखते हैं मेरा देख करके कोई और लिख सकता है इससे यह सब करना है और